नमस्ते हमको हम पालक पनीर लेना था आपका स्टूडेंट में दो पालक पनीर लेना था चावल दाल लेना था हाँ हमको बैठ कर खाना मतलब केस नहीं लेना हमको बस पैसा देना है हमको सिर्फ पनीर चावल तो मिल जाए कए रुपये प्लेट है पालक पनीर पचास रुपया में तो जैसे हमको छोला भटूरा लेना है तो के का कितना प्लेट है

और दाल चावल जैसे लेना है दा चलो ठीक है हमको लेना है हमको कहीं जाना है ना इसलिए मैं ले रही हूँ बोल सब कुछ है न है प्याज चावल पनीर भी है

तोड़ तोड़ पालक पनीर कितने रु पलेट है जैसे हमको छोला भटूरा खाना है तो कितना लगेगा चलो ठीक है हमको लेना है बस लिट्टी हमें कितने में मिले मिल जाएगी सौ रुपया का सौ रुपया का एक बाटी तो चलो ठीक हैं जो हमें चाऊमीन वाऊमीन लेना है हमको सब अच्छा ज़्यादा दाल चावल पूड़ी रहेगा तो डेढ़ पैसे लगेगा और चाऊमीन वाउमीन रहेगा तो दस रुपया में हो जाएगा कितने में देती हो चलो ठीक है तब हमको लेना है आ रहे हैं लेने चलो ठीक है आ रहे हैं लेने